भारतके महत्वके बहुत महत्वपूर्ण स्थल छै हमसभ बहुत ही महत्वपूर्ण जगह घुमयलऽ जाइ छलहुँ जेनाकि लऽ लिय बाबा धाम देवघर बासुकीनाथ आओर तारा स्थान हमरासभकें गाँवके बगलेमे बाबा तिलेश्वर स्थान छथिन हमसभ बहुत ही प्रेमसँ श्रद्धासँ पूजा करै छी जतए जतए घुमयलऽ जाइ छी खूब फोटो खिचबै छी सेल्फी लय छी आओर बहुत ही नीक लागैए घुमय फिरयमे फुरसत जँ मिलैए काज रोजगारसँ तऽ बहुत ही घुमयलऽ जाइ छी बहुत ही जगह आइ एतए घुमै लऽ त काल्हि ओतए घुमयलऽ खूब जाइ छी घुमयलऽ आओर पर्यटनो स्थल बहुत ही घुमयलऽ जाइत छी आओर महत्वपूर्ण जगह सभ पर घुमयलऽ जाइत छी हमसभ बहुत ही नीक लागैए घुमयमे ओतए जाके पूजा करैत छी फोटो खिचबैत छी सभकिछु करैत छी आओर नीक लागैए घुमयमे